हम सभ शिव गुरु से जुड़ल छियै तऽ शिव गुरु जे जुड़ले छियै तऽ भैया हरिन्दरके द्वारा आ नीलम दीदीके द्वारा हम सभ जुड़ल छियै हम सभ मधुबनिये से जुड़ल छी शिव गुरु से तऽ ओहिमे हम सभ जाइ छी शिव चर्चा होइ छै तऽ ओहिमे जाइ छी गीत गबै छी बहीन सभ दीदी सभ जेना अबै छथिन जेना रूबी गुप्ता दीदी अबै छथिन ई गीत जे गबै छथिन तऽ बड़ा नीक लगै छै जेना कि ओ गीतके हम दू लाइन कहै छी भाइ हरिन्दर तूने कैसा ये अलख जगाया देखो शिव गुरु है आया देखो शिव गुरु है आया तऽ एगो इहो गीत जे छै बड़ा नीक लगै छै आओर बहुत सारा गीत छै एहिमे जे कि हमरा हरिन्दर भैयाके द्वारा हम सभ जनै छियै कि शिव गुरु छै आइ भी छै आ पहिलेओ सऽ छेलखिन हेँ जत्ते युग बीतले है ओहि युगमे हमेशा से छेलखिन हेँ आओर हम सभ आइ कलियुगमे हम सभ प्रचार करै छियै अपन शिव गुरुके हम सभ अपना गाँवओमे खोलने छियै अपना गाँवमे बुधके बुध शिव चर्चा होइ छै अपना गाँवमे अपना घरे पर करै छिये मन्दिर पर सभ बहीन सभ अबै छथिन ओहिमे नीक नीक गीत सभ गबै छथिन बढ़िऑं बढ़िऑं भजन सभ गबै छथिन हिन्दियो गीत सभ गबै छै मैथिलियो गबै छै अनेक रंगके गीत होइ छै नीलम दीदी जे गबै छथिन ओहो गीत सभ बड़ा सुन्दर सुन्दर होइ छै आइ तऽ हमरा सभके बीचमे नहि नीलम दीदी छै आ नहि भैया छै मगर हुनकर प्रचार बढ़ियाँ से होइ छै तऽ हमरा सभके बड़ा नीक लगैये गीत सभ गाबऽमे सुनऽमे